म्हजें फेवरेट कुसायन म्हणजे मातीचें आयदनान रांदपाचें स्टील आयदनान रांदलेलें किंवां इलॅक्ट्रीक आयदनान रांदलेलें हॅल्ता बरें आसना कारण ताज्या खातीर आरोग्याचेर परिणाम जावपा शकता खूब शे लॉ लोक मोड ऑफ कुकिंगचेर दुयेंस पडटा फ्राईंग बी सगळें आरोग्याक बरें आसना मातीचें आयदनां रांदल्यार मनीस दुयेंस पडना लोकांनी मातीचें आयदनान रांदपाचें आनी मातीचें आयदनातलें उदक पिवपाचें आमी चडशें करून फ्रिजातलें उदोक पिता आनी तें आरोग्याक परिणाम पडटा मातीतलें उदक थंड आसता आनी तातून मनीस दुयेंस पडना